हमसभ तऽ महिला छी तऽ हमसभ तऽ खाना बनबै छियै सभचीजे बनाकऽ बनबै छियै तब मर्द सभ तऽ बाहर जाइ छथिन खेतमे अऽ गा अथी छथि गिरहस्थ छथिन तऽ ओतऽ अपन खाना बऽ नहि हुनका सभके होइ छै तऽ हमसभ नैहर चलि गेलियै तऽ हुनका से खाना बनेलखिन तऽ हाथ पाकि गेलनि रोटी बेलऽ नहि भेलनि तऽ काँच कुँच रोटी बनाकऽ धऽ देलखिन तऽ हुनका सभके नहि भेलैए तब खेतमे गेलखिन तऽ अपन खेतीके हुए दाना पानि उपजोबै छथिन कोदारि भाँजै छथिन करै छथिन आओर हमसभ तऽ घरेमे कऽ खाना पीना बनबै छी मिथिलामे तऽ लेडिजे बनोबै छै मर्द नहि बनाबै छै मर्द सभ तऽ अपन बाहर रहै छथिन केओ मर्द जाइ छथिन तऽ बाहर जाइ छथिन तऽ ऑफिसमे अपन काज करै छथिन आर आर आदमी इमहर छथिन तऽ खेतमे करै छथिन हमसभ तऽ घरमे खाना पीना बनबै छियै मर्दसँ नहि होइ छै हमसभ तऽ नैहर गेलियै तऽ हुनका तऽ एक बेर हाथ पाकि गेलनि एक बेर अथी भऽ गेलनि तऽ ओकरा रोटी बेलऽ नहि अबै छनि तऽ हमसभ तऽ ओहि कष्टमे हमसभ छी हमसभ तऽ घरमे छी गऽ गरीब आदमी छियै तऽ घरेमे रहै छी तऽ हमसभ करै छी खाना पीना सभचीज करै छी खाना पीना बर्तन बासन ओइ सभ करऽ अबै छियै तब की करै छियै तऽ हमसभ तऽ ओहे करै छियै मर्द सभ तऽ अपन बाहर रहै छथिन तऽ करै छथिन तऽ बाहरमे अपन ओमहरके काज हमसभ तऽ लेडिज छियै तऽ हमसभ तऽ घरेमे रहै छियै घरेमे सभचीज करै छी सभ खाना पीना माछ मिर्ची जतेक होइ छै अऽ भात रोटी सभचीज बनबै छी मर्दसँ नइ होइ छनि हुनकासँ मिथिला मे हमरा सभके लेडिसे बनोबै छै मर्द नहि बनोबै छै तऽ हमसभ तऽ घरेमे छी तऽ घरमे हम सभचीज खाना पीना बनोबै छियै नैहर जाइ छी तऽ हुनका तऽ हाथो पाकि जाइ छै रोटी बेलऽ नहि अबै छै काँचे रोटी बनोबै छथिन करै छथिन आओर ओ सभ तऽ बाहर रहै छथिन आओर हमसभ तऽ घरमे रहै छी तऽ हमसभ तऽ खाना पीना बनाबै छियै करै छियै अऽ बाहरमे बाल बच्चाके देखै छियै करै छियै तऽ उमहर सभ ओहे सभ करै छी तऽ हमसभ तऽ छी तऽ हमसभ तऽ किहे करै छियै मर्द सभ तऽ अपन बाहरे रहै छथिन तऽ ओ सभ बाहरमे ऑफिस जाइ छथिन तऽ ओ सभ अपन ऑफिसके काज समझाबै छथिन हमसभ तऽ घरमे रहै छी तऽ ओहे खाना पीना सभचीज करै छथिन माछ मीट हमसभ दालि भात सब्जी सभ बनोबै छी करै छियै आओर मर्द सभ तऽ बाहर रहै छथिन खेतमे जाइ छथिन तऽ खेतके ओहे जे जोतबै छथिन कोड़बै छथिन दाना उपजोबै छथिन आओर हमसभ तऽ घरेमे खाना पीना बनबै छियै करै छियै ओइमे रोटी भात सभचीज करै छियै बच्चा सभके सम्हारै छियै बच्चा सभके इसकुल दै छियै पढ़ोबै छियै लिखबै छियै शिक्षा दै छियै हमसभ तऽ घरेमे कऽ कऽ हमसभ रहै छियै मर्द सभ तऽ बाहर जाइ छथिन ओहे सभ करै छथिन हमसभ तऽ घरेमे रहि कऽ हम सभचीज खाना पीना सभचीज करै छियै तऽ ओ सभ तऽ के सभ बाहर रहै छथिन हमसभ तऽ घरेमे रहै छियै तऽ हमसभ खाना पीना बर्तन बासन सभचीज करै छियै मऽ मलाह अबै छै तऽ पोखरिमे जाल बैठ बिछोबै छै माछ मारै छै हमसभ लबै छियै तऽ धोइ छियै बनोबै छियै करै छियै मर्द सभके तऽ नहि होइ छै हमसभ मिथिलामे हमरा सभके मर्द नहि करै छथिन हमसभ तऽ लेडिजे हमरा सभके घरमे करै छियै तऽ हमसभ तऽ लेडिज छियै तऽ हमसभ तऽ घरेमे खाना पीना सभ बनबै छी नैहर गेनहुँ तऽ एकबेर हाथ पका लेलखिन रोटी बेलऽ नहि अबै छै हुनका सब्जी बनाबऽ नहि अबै छनि दालि नहि बनाबऽ अबै छनि हुनका किछु नहि अबै छनि आओर हमसभ छियै तऽ हमसभ तऽ सभचीज हमसभ कऽ लै छियै सभचीज सभचीज कऽ लै छियै खाना पीना सभ बना लै छियै आओर हुनका सभसँ किछु नहि होइ छै ओ सभ किछु नहि करै छथिन ओ सभ किछु नहि बुझै छथिन मिथिलामे जे केना खाना बनबै छै केना कथी होइ छै केना गैस जोड़ै छथिन केना चुल्हि जोड़ै छथिन हुनकासँ कोनो गति हुनका सभके नहि छै हमहीं सभ छियै जे हमसभ खाना बनोबै छियै हमसभ घरमे रहै छियै आओर करै छियै